हेलो भैया हेलो नमस्ते भैया टूरिस्ट हाउस से बोल रहे हैं आप भैया मैं धर्मेन्द्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ मुझे दिल्ली घूमना है मैं फ़ैमिली के साथ में आऊँगा तो आप हमको हम चार लोग रहेंगे जी हम चार लोग होंगे भैया चार लोग होंगे हम तो भैया हमको दिल्ली घूमना है आप हमको गाड़ी प्रोवाइड करा सकते हैं दिल्ली में बस हमको वहीं दिल्ली में जो मेन मेन जगह हैं तीन चार वहीं घूमना है आप घुमाने के साथ होटल भी प्रोवाइड करा सकते हैं होटल दिला सकते हैं रहने के लिए

अच्छा भैया चाँदनी चौक तक भी ले जाएँगे ना आप भैया इसका चार्ज़ क्या रहेगा भैया ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है वैसे हम बता रहें आपको कि हम दिल्ली घूमने के लिए आ रहे तो चार पाँच दिन तो हम वहीं पे रुकेंगे दिल्ली में ठीक है और फिर आप रहने और खाने की व्यवस्था भी आप ही देख लीजिएगा वहाँ पे नहीं मतलब कोई अच्छी जगह पे आप नहीं नहीं उसमें चार्ज़ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं बस यही है कि हमको पता नहीं अभी दिल्ली में ठीक है चार्ज़ की कोई बात नहीं बस यही है कि आप थोड़ा व्यवस्था कर दीजिएगा क्योंकि हम नए रहेंगे दिल्ली के अंदर चलिए अच्छी बात है फिर हम आपको फ़ोन करते हैं ठीक है ठीक जी जी